हैलो जनाब कुन्न बोल्ला दे अच्छा ट्रैवल एजेंसी आह्ले गड्डी चाहिदी में इक्क गड्डी अस चार बंदे न तुस दिक्खी लैओ केह्ड़ी गड्डी भेजगे जेह्दा स्हेई स्हेई रेट लाई ओड़गे जाना असें पत्नीटॉप जाना यरो आं जी आं जी डिजायर अच्छा ठीक ऐ केह् रेट लग्गग डिजायर दा अस लोकल गै न इद्धरै दे गै कटरा दा गै बोल्ला नै पन्छान निं ऐ में कुसै कोला नंबर लैता हा थुआढ़ा ऐहें उंदे कोल पंज सत्त गड्डियां अपनियां न असें पंजाब जाना ओह् इंया गै यरो टेकने गी जाना मत्था यरो आं इक्क दिन आस्तै जाना नेईंनेईं सत्त ज्हार ते बड़ा जादै म्हाराज चार चार टोल ढाई ढाई सौ भी बी थोह्ड़ा बहुत घट्ट बद्ध करी सकदे न तुस अच्छा ते बा असें कल्ल सबेरै गै निकलना पुज्जी जाह्ग भी इक्क कम्म करेओ नी नंबर साढ़ा रक्खी लैयो तुस ठीक ऐ नी सबेरै तुसेंगी करी लैगे कॉल ते रुट्टी ते अद्धा घैंटा पैह्लें सनाई ओड़गे ते एह् निं ऐ कि तुस डिजायर कुदै होर भेजी ओड़गे ते जां डिजायर इक्क होर ऐ थुआढ़े कोल अच्छा अच्छा नेईं नेईं कुत्थें लैनियां बड्डियां बड्डियां गड्डियां कुत्थें आं डिजायर ठीक ऐ तां ठीक ऐ भी सबेरै चुक्की लैगे नी फोन ते भी नुहाड़े बाद नेईं नेईं म्हाराज ऐसी केह्ड़ी गल्ल ऐ कोई गल्ल निं तुसेंगी खज्जल निं करदा फोन करी लैगा में ठीक ऐ अच्छा अच्छा